हम अभी बिहारके मीडियाके बारेमे अपने सबके बतबय छी मीडियावला मतलब राजनैतिक जादा ध्यान दै छै अर्थव्यवस्था समाज आओर संस्कृतिमे ईसब बिल्कुले ध्यान नहि दै छै ओकरबाद की बचि गेलय अर्थव्यवस्था एकरोमे ध्यान नहि दै छै राजनैतिक छोड़िके अर्थव्यवस्थापर भी ध्यान नहि दै छै समाजपर भी ध्यान नहि दै छै संस्कृतिपर तऽ बिल्कुल ध्याने नहि दै छै जकरा कहय छै ने ध्यान मतलब एक तरहसँ इग्नोर कएके चलय छै संस्कृतिके नहि घरमे ओ मतलब ध्यान दै छै ने मीडियावला हँ वएह राजनीतिक अगर किछु थोड़ा सा भी मतलब बात रहय छै ओकरा घीचके तीरके इतना बड़ा बनाय दै छै इतना बड़ा बनाय दै छै जकरा कहनाइ मश्किल छै ओकरबाद अर्थव्यवस्थामे हँ कहाँ की होइ रहलय हन कहाँ किछु मतलब सब सँ जादा इनकम सबसँ जादा कम इनकम उ छै बिहारके छै सबसँ जादा आओर अशिक्षित भी सबसँ जादा बिहारेमे छै बेरोजगारी भी सब सँ जादा बिहारेमे छै आओर समाजके बारेमे समाजपर जे मीडियावला ध्यान देतय तऽ ई नहि होतय कि समाचारके एक टा भाइए बहिन भाइए भाइमे देखय छियै कि हँ लड़ाइ होइ रहलय थानामे ई हुअए ई कए रहलइए उ कए रहलइए अगर थोड़ा भी मीडियावला ध्यान देतय कि हँ ई आओर ई तोहर छिको इतनामे तोँ रहबहौ इतनामे उ कहीँ किछु नहि ध्यान दै छै ओकरा खातिर की ने की भए जाइ छै लेकिन किछु कहीँ प्रभाव मीडियावलाके नहि पड़य छै आओर ने ध्यान दै छै मीडियावला संस्कृति संस्कृतिके तऽ किछु ध्याने नहि दै छै कि हँ पहिले संस्कृति की रहय बदलाव होइके की एलय तनि जाइके तनि गाँव समाज या कहीँ जायके तनि पुछियै कि हँ क्या बदलाव की बदलाव एलय हइ संस्कृति कहीँ किछु नहि ई सब तऽ कहीँ एक परसेन्ट भी संस्कृतिमे कभी लगय छै सोचबे नहि करय छै ने गवर्मेन्ट ने मीडियावला ओकरबाद वएह राजनीतिकके बारेमे रहय छै कतना सीट कहाँ खाली छै उ तुरत पता पता चलि जाइ छै हँ इतना सीट यहाँ इतना सीट यहाँ खाली छै हँ ई होतय हँ उ होतय हँ चुनाव इतना तारीखके होतय ई सभ राजनीतिकके बारेमे बहुत जादा ही बोलि दै मतलब करैत रहय छै लेकिन वएह अर्थव्यवस्था समाज संस्कृतिके बारेमे कहीँ किछु नहि कहीँ किछु नहि ओकर रहय छै आओर सबसँ अर्थव्यवस्थाके बारेमे कम सँ कम इनकम इतना कम यहाँके छै इतना कम छै बिहारके बता नहि सकय छौ समाजक बारेमे बिल्कुल ही ध्यान नहि छै राजनीतिक पर राजनीतिकपर ध्यान दै छै इधर उधर कहाँ की भेलय हँ क उ कोन चीज बी जे पी की कयलकइ आज काँग्रेस पार्टी की कयलकै हइ सारा चीज इधरसँ उधर करैत रहय छै लेकिन ई मतलब संस्कृति या अर्थव्यवस्थासँ हमरा आरके ध्याने नहि दै छै तनियो आओर राजनीतिकपर हँ राजनीतिकपर ध्याने दै छै